हेलौ उबेर सारभिस ना आं गंसे उबेर बुक खालामनो नागिरदोंमोन फ्रम सि आय थि टु कक्राझार गभमेन कलेज एबेलेभेल मोनगोन नामा उबेर आमफाय मोनगोन बा दामफोरखौ दामा बेसेबां रेन्ज बेसे रेन्जावहाय बेसेबां दामा हायोबा थाब फैनो हागोन नामा उबेरा